नमस्ते क्या आपके यहाँ सब्ज़ियाँ वब्जियाँ हैं क्या क्या हैं सब्ज़ियों में आपके और क्या क्या हैं ठीक है किस किस क्या क्या भाव है सब ये सब तो बहुत महँगा है थोड़ा कम कीजिए तब ना शादी पड़ा है हमारे यहाँ बहुत ढेर सारा चाहिए सब पाँच पाँच किलो चाहिए कम नहीं बहुत ज़्यादा कम कीजिए आप बहुत ज़्यादा महंगा दे रही हैं बहुत महंगा पड़ रहा है थोड़ा कम कीजिए तभी तो हम लोग लेंगे ना तो क्या हम लोगों से ही सब कुछ लूट लेंगी ठीक है चलिए हमको ढेर सारा समान चाहिए यही सब चाहिए आप लिख लीजिए लिखकर बता दीजिए आलू दे दीजिए प्याज बैंगन और परवल दे दीजिए लहसुन दे दीजिए मिर्च दे दीजिए नींबू दे दीजिए खीरा ऊरा हो तो दे दीजिए मूली दे दीजिए सब दो दो तीन तीन पाँच पाँच किलो दे दीजिए पाँच किलो आलू दे दीजिए पाँच किलो प्याज दे दीजिए जी हाँ यह चाहिए अदरक भी चाहिए पालक चाहिए धनिया भी चाहिए ठीक है चलिए सब चाहिए तब आप के यहाँ आते हैं मिलकर फिर बताते हैं

दो किलो गाजर दे दीजिए दो किलो खीरा दे दीजिए नमस्ते ठीक